हां हा मिगी हून सोआल पुच्छा दे रामाय़ण ग्रंथ दे बारे च ते में ते रामायण बी पढ़ी दी रामायन बी बड़ी प्यारी ऐ ते ओह् महाभारत बी पढ़ी दी ते में जेह्ते थोह्ड़े बोल बोलनें नां थोह्ड़े रामायण दे बारे च बोलनी आं जेह्की साढ़ी रामायण ही जेह्के साढ़े दशरत हे सारें कोला दा बड्डे ते इंदे किन्नें चार बच्चे हे चार हे इक हा राम लक्षमन भरत ते शत्तरूघ्न कन्नै एग् जेह्का शत्तरूघ्न हा एह् इन्ना अग्गैं आया नी जेह्का भरत राम लक्षमन हे एह् बड़े साढ़े अग्गैं आये इंदी असैं बड़ी शैल स्टोरियां कीतियां ते जेह्के राम हे इनैं दिक्खो किन्ना बनवास कट्टेआ तेरां साल बाह्र इनैं बनबास कट्टेआ कन्नैं लक्षमन सीता इनैं तिन्नैं जनैं ते अस इयै आक्खनें कि जेह्का दुख होंदा एह् सारें गी होंदा असैं इनें लोकें गी दिक्खियै राम लक्षमन गी दिक्खियै भगवान होरें गी इनें दिक्खियै कि थोह्ड़ा सवर करनां चाही दा ते जेह्ड़े राम हे ते दशरथ दै जिसलै पैदा होए ते अते इनैं शिक्षा जेह्ड़े इंदे पिता होर जेह्के दशरत हे उनें अपनी शिक्षा जेह्के निक्के हे इनैं कीती इंदे गुरु हे कुल गुरु युदिश्टर हे इंदे गुरु ते इनैं उंदै कोला दा कीती इनैं बड़ी शैल शिक्षा कीती दोनों जनें चारों जनें इनें फ्ही एह् जिसलै बड्डे होए ते फ्ही इंदे ब्याह् दा दशरथ होरैं आक्खेआ इंदे ब्याह् दा थोह्ड़ा सोचनां ऐ ते उत्थें चला दे हे इक तपसया ही लग्गी दी तपसया ही होआ दी ते उत्थें एह् राक्षस रुक्षस होंदे एह् भंग करने ई आदे हे लेकिन उत्थें राम होर गे भाई एह् केह् होआ दा ते फ्ही दिक्खेआ उत्थें अग्गैं सीता स्यंवर चला दा हा उनैं आखेआ चलो जेह्ड़ा एह् धनुश तोड़ग ते शिवजी दी जेह्ड़ा एह् धनुश तोड़ग ना ते असैं उंदे कन्नैं ब्याह् कराई ओड़ना ते राम होर साढ़े जेह्के बिश्नू दे अवतार न एह् सतमें अवतार न बिश्नु होर इंदे ते उनैं जेह्का एह् धनुश तोड़ेआ ते सीता जेह्कियां दा साढ़ियां दा ब्याह् राम कन्नै होई गेआ ते इंदी जेह्की मां ही राम दी मां ही राम दी इक मैंन्ट खंघ आ दी राम दी मां ही ते इनें गी उनैं ककेई होरैं मंथला नै बक्हाया हा इनेंगी बक्हाया ते ककेई बचैरी आई उठी बिच्च इसी बक्हाई बक्हाई दमाक खराब करी ककेई दा इनें गी जाईयै फ्ही बनवास दित्ता इनेंगी चौदां साल दा ते एह् बचैरे राम लक्ष्मण सीता गे उठी बनवासैं च जो इनेंगी मिलदा हा खंदे हे लेकिन साढ़े जेह्के राम हे एह् बड़े शांत स्भा दे हे लक्ष्मण थोह्ड़े क्रोधित हे लेकिन फिर बी ओह् उंदे च बी ओह् बड़ा अच्छी चीज़ ही ते इनैं राम होरैं बचैरैं बड़ा दुख झेलेआ ऐ ते सीता माता नै साढ़ियां जेह्का अस आखनें नौ रूप न माता दे ओह् साढ़ी सीता माता दे अन्दर हे जिन्ना दुख साढ़ी सीता माता नै भोगेआ नी इन्ना मतलव साढ़े ग्रंथ कुसै नी भोगेआ ऐ ते जेह्की साढ़ी सीता मां ही ते इक बारी कोेह् होआ उत्थें दशरथ हुंदा उत्थै गेआ चे गे ते दशथ हुदां हत्थ आंदा इनें ते एह् बार बार दिक्खन लगियां भाई मेरा एह् सौह्रे दा हत्थ ऐ दिक्खो लोग जेह्के झूठे हे ते उंदी बी दिक्खो तुस क्हानी आक्खै बार बार मेरे सौह्रे दा हत्थ हा एह् बार बार मेरे कोला दा मंगा दे केह् न ते इक ओह् गौ ही उत्थें खड़ोती दी देवक ही ते ब्रह्मन हा अते इनैं आक्खेआ तूं रेत दा बना पिंड बना इंदे हत्थै पर रक्ख ते उस सीता मां नै इक बूह्टा हा ते उस टाईम बहूटे बी बोलदे हे ते उनें पिंड बनाया ओह् रेत दा ते ओह् दशरथ दे हत्थे पर रक्खी ओड़ेआ मतलव जंगल चा ओह् आए लक्ष्मण राम लक्ष्मण आए ते उनैं आक्खेआ दिक्खो भाई केह् कीता एह् मेरे प्यो गी तूं ओह्दा रेतू दा बनाईयै दित्ता पिंड ओह् आखन लगी भाई मिगी एह् देवक नै आक्खेआ ते इनैं ब्रह्मन नै आक्खेआ कन्नैं गौ नै आक्खेआ फिर जिसलै पुच्छेआ राम लक्ष्मण नै ते ओह् तिनों मुक्करी गे आखन लगे असैं नेंई आखेआ फ्ही दिक्को हां पैह्लें हे जेह्के लोग सच्चे लोग हे उंदा शराप लग्गी जंदा हा फ्ही एह् साढ़ी जेह्की देवक मां ही सीता ही साढ़ी ते इनैं दुख बड़े दिक्खे फ्ही बी बचैरी सारी उमर दुख च गै रेही रौंह्दी रेही फ्ही इनैं उसी देवक गी आखेआ हा तूं एड्डा झूठ बोलेआ मेरे पर तूं गुप्त गै रवेआं पानी च नी दिक्खग तुगी कोई बौंह्दा तेरी पूज़ा पाठ होग पूज़ा पाठ होग सारै शिवजी तेरे कनारे बसगंन लेकिन तूं मतलव सिध्दी नी बगनां ऐ तूं गुप्त गै बगनां ते जिसलै पंडत गी आक्खेआ हा सीता सच्ची ही ओह् देवी ही इक महान देवी ही उन्न आखेआ कि तूं तेरा घर भामें भरे दा रौह्ग लेकिन तूं लोकें दे घरें च मंगै बगैर नी रवेआं ते एह् साढ़ी जेह्की गौ माता ही गो माता ऐ ते एह्दै च ऐ तेत्ती करोड़ दा बास जिसी अस गौ माता आखनें हां कोटी दा बास ऐ इंदे च ते गौ माता गी आखेआ हा सीता माता नै कि तेरा जेह्का अगला हिस्सा एह् शुध्द नी होनां ऐ जेह्ड़ा तेरा पिछला हिस्सा ऐ एह् शुध्द होना ऐ जिसलै जनानियां बच्चा पैदा करदियां जमदियां उनेंगी जेह्का गौ मूत्तर होंदा ओह् पलैंदे ओह्दे कन्नैं ओह् ठीक होंदे तोे गौ मूत्तर कन्नैं गो दियां सौ बमारियां दूर होंदियां ते इयै में तुसेंगी आक्खा नी ऐं कि जेह्की साढ़ा रामायण ऐ ते एह्दे बारे च अस जिन्ना मर्जी बोलगे उन्नां शैल होनां ते जिसलै सीता नै जाईयै वनवास च दो बच्चें गी जन्म दित्ता हा लब ते कुश एह् साढ़े जम्मू च बास करदे रेह् न इनैं साढ़े जम्मू दे हर कोनें च बास कीता इनैं ते इयां दुख दुख दी कहानी अगर सनाओ तुसेंगी सलाढ़ी जेह्की सीता मां ऐ इनैं कोई सुख नी दिक्खेआ जिसलै जनक नै दित्ती ही राम गी दित्ती ही ते अस लोकें गी आखनें कि साढ़ी मतलव कुड़ी दी ब्याह् बनाओ दिकेको ओह्दा घर बार सैल ऐ जेह्ड़े जनक ऐ अपनें साता दजा एड्डी महान हस्ती ही इक अपनी कुड़ी दा ब्याह् कीता इक राज़े दे घर कीता हा केडेड राज़े हे भगवान हे इनें जिन्दगी च कोई सुक्ख नी दिक्केआ दिक्खी लैओ पैह्लैं उनैं बनवास कट्टेआ तेरां साल दा उत्थें रेह् फ्ही दर बदर जिन्दगी अपनी ओह् भड़कदे जेह्के अच्छे लोग होंदे न उंदी जिन्दगी जेह्की होंदी ऐ इयो जेही होंदी ऐ